आब फोटो घिचेलिए बहुत बढ़िआँ लगै छै अच्छा लगै छै आब जे छै बहुत बढ़िआँ लगै छै फोटो घिचेलिए बहुत अच्छा लगै छै बहुत बढ़िआँ लगै छै गाम बहुत अच्छा लगै छै फोटो घिचेलिए तऽ अपना अपनासे एकटा फोटो घिचैके ओ फोटो बहुत बढ़िआँ लगै छै गाम अच्छा लगै छै बहुत बढ़िआँ लगै छै इएहसब